जी आज का हमारा विषय है पानी को शुद्ध करने के तरीके जैसे कि घर में हम पानी को कई बार बॉएल करके पीते हैं और कई बार प्योरीफ़ायर से आजकल के जो नॉर्मल और मार्केट में कई तरीके के फ़िलटर्स हैं सो प्यूरीफ़ायर की मदद से और वाटर को बॉएल करके हम पानी को यूज़ करते हैं और जिनके घर में ये सब घरेलू सुविधाएं नहीं हैं वो क्या करते हैं कि जैसे पानी को लॉन्ग वॉन्ग वो सब डाल कर के इस्ट्रेनर से छान के इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आजकल की जो भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं वो सबका ज़्यादातर पानी की वजह से ही बढ़ रही हैं तो फिर हमें मॉडर्न ज़माने में भी अपने पुराने परंपराओं को अपनाते हुए जैसे कि हमें मटके में जो पानी है वो बॉएल करके ही यूज़ करना चाहिए और ना कि हमें ये दूषित पानी का उपयोग करना चाहिए कन्टैमिनेटेड वॉटर ना कि हमारे हेल्थ को सिर्फ़ खराब करता है बाकी वो आजकल के जो यु युवा पीढ़ी हो चाहे बच्चे हों सबकी स्वास्थ्य में काफ़ी दिक़्क़तें और रुकावटें पैदा कर रहा है तो फिर हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जो पानी हम घर में या बाहर कहीं इस्तेमाल करते हैं वो या तो मिनरल वॉटर हो या तो फिर घर में ही हम उसे बौल करके बेस्ट से बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें